میں جو ہے سب سے زیادہ پانی کا استعمال کرتی ہوں کیونکہ پانی بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے جینے کے لیے جیسا کہ پاکی آدھا ایمان ہے یہ بھی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی پانی کے بغیر جینا تو مشکل ہے پانی پانی پینے کے لیے اپنی اپنا جسم میں چالیس پرسنٹ یا ستر پرسنٹ پانی ہی ہوتا ہے اور باقی پانی کا اور پانی کو زیادہ استعمال میں لانے سے میرے کو بیماریوں سے بھی پانی دور رکھتا ہے اور کھانے کے لیے پانی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے کھانا پکوان کے لیے اور دھونے نہانے کے لیے بھی پانی بہت زیادہ ضروری ہے